हेलो हँ प्रणाम प्रणाम बोलियौ

हँ की छियै अहाँ कोन चीज छियै हँ हँ बोलियौ ने अहाँ कोन चीज छियै अपने ओ अहाँ किसान छियै को कोन कोन सब्जी राखय छियै यऽ सब्जी अहाँके पास तऽ मतलब सब्जीके रेट रेट की यऽ अहाँके परवलके आओर कद्दू केना दै छियै देखियौ अहाँ छियै किसान हमे छियै खरीदयवला आओर देखियौ मार्केटमे अहाँ अयलियै मतलब हमहुँ दूरसँ अयलियै मार्केट तऽ एकरती मतलब अहाँ भाओ सस्ता करबय थोड़ा बहुत करबय तऽ हम बराबर अहाँसँ सब्जी लेब तऽ अब नहि घटा जइसँ नहि लागत मतलब बेनि अहूँ आखिर बेनिफिट खातिर बेचऽ अयलियै यऽअहुँ कच्चा सामान छी कच्चा सामान छी सड़ि जायत गलि जायत तऽ ओइसँ अहाँके लाभ नहि मिलत एक रती जे अहाँ किछु एक एकाध पैसा के जी मे दू टाका घटा देबय तऽ अहाँके सब्जी बिक जायत सबसँ पहिने मार्केटमे बिक जायत तऽ सब हँ तऽ अहाँके सब व्यापारीसँ बेसी बेनिफिट अहाँके बुझाइत आओर यहाँ अइ मार्केटमे बहुत जगह बढ़िआँ छै मार्केट अइ मार्केटमे अहाँ अयलहुँ यऽ बढ़िआँ बात छियै मार्केटमे मतलब खरीदारो भी जादा छै अहाँके सब्जी मतलब इएहे विचारसँ बेचबय तऽ अहाँके सब्जी सब दिना मतलब जादा मतलब जल्दी बिक जायत ई मार्केट अहाँ भने अयलहुँ यऽ भला ई मार्केट बड अच्छा छै अइ मार्केटमे अहाँ सब रोज आबियौ अहाँके मतलब सब रोज हमहुँ लेबय सब्जी आओर लोग अयतय ई बहुत बड़ा मार्केट छै एतऽ बहुत किसिमके लोग आबय छै दूर दराजसँ अइ मार्केटमेऽ सब्जी खरीदय लए नहि नहि अहाँ जे भावमे बेचय छियै ओ ठीक यऽ भाव भावमे कमी नहि छै ओहीमे कनिटा कम भाव कए देबय ने तऽ ग्राहक बेसी पकड़ भए जायत अहाँपर हँ हँ नहि नहि घटा खाके नहि बेचबय ओहीमे अहाँ पचास टाका के जी करियै वहीमे दू टाका अहाँ घटेबय तऽ अहाँके घाटा थोड़े भेलय कम नहि भेलय उ तऽ भेलय एक रति ने मूल्यमे अहाँ कम कयलियै अहाँके तऽ पचास रेट भइए गेल तऽ वएहमे दू टाका कम कए कऽ अहाँ बेच देबय एक टाका कम कए कऽ बेच देबय तऽ अहाँके मार्केटमे सब्जी मतलब सबसँ पहिने साग सब्जी मतलब खतम भए जायत खतम भए जायत तऽ अहूँ फ्री भए जेबय आओर ग्राहको लैवला छै ओकरो सुविधा बुझाइत जे दूर दराजसँ मार्केटे अयलैया ग्राहक तऽ ओ ओकरो सन्तुष्ट भए जेतय जे मतलब मतलब हिनका सब लेलियै साग सब्जी तऽ दू टाका कममे देलकइ तऽ मतलब अहाँके खोजत ग्राहक सब इएह सब नियम होइ छै साग सब्जी बेचयके मार्केटमे नहि घा एक टाकाके जीपर कम करबय तऽ घाटा नहि लागत ठीके छै हम आबय छी तब बात करब बादमे ठीक ठीक छै राखू